आसामनि आबाद चेक्टरखौ बुङोब्ला जों मिथिगौ आसामाव नंगौ फ्रायानो दा अखा हायो होनानै दस्रानिफ्राय कमपेयार खालामोबाबो जोंनियाव बारासिन अखा हायो होनानै खिन्थु दानियाव नायबा गोदोसो बेबादिमोन नामा सानफ्लाङो दा जा जोंनि आसामाव माने अखा हायोबा बिराद हाबाय थायो हायाबाथाय हाया आरो दा हाबाथाय फुरा हाबाय थायोबा माने दैबाना जायो जायनि थाखाय माने जोंनि आबाद चेक्टरा बिराद लस जायो आरोखि दैबानाजों माइ गायोबा मोजां फिथाइ मोना एखनब्ला बोथोरनि मैगंफोर गायोब्ला सेस अन्थाइ दैबाना अखा बांद्राय हाबाय थानायजों आबादफोरा गाज्रि जाजोबो आरो अखा हायाब्लाबो माने जोंनाव फ्रायानो प्लेन एरियाखाय बांसिनानो माइ आबादखौ मावो दा माइ आबादनि अनगायैबो जेनबा बेसर सिबिं थाइबें मैगं थाइगं बोथोरनिखौ जों गायजोबसै दा अखा गैयाबा माने जों हाल एवनो हाया हाल एवनो हायाबा जों खोथिया फोनो हाया बा माइ गायनो हाया दा बे मोनसेयाबो बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय जायनि थाखाय जोंनियाव माने बान्दोफोरनि बिराद गोनांथि आरो दुब्लि एरियायाव ड्रेनफोरनि बिराद गोनांथि बा दैखरफोरनि जोंनियाव जोबोर जेंना खि दुब्लि गेजेराव बे दैखर थायोब्ला बिस बिघासो हाखौ जोङो मेसिन बसायनानै दै होनानै जोङो गायनो हायो आबादखौ दा बे मोनसे थांबाय दा आबाद गायखांनायनि उनावबो एमफौ एनलाया फ्रायानो थाखायो खिन्थु जोंनि आबादारिफोरा माने ओ बांद्राय मदार्नास बा ट्रेनिंफोर लानाय नङा बा बांद्राय लेखा रोङिखाय फ्राया बिदि बुंनांसिगोन बांद्राय लेखा रोङिखाय खि मा मा मुलिखौ सारोबा मा मेडिसिनखौ सारोबा जोंनि एमफौ एनलाफोरा थैगोन आरो जोंनि आबादफोरा माने जेखिनो एक के जि होग्राया दुइ के जि ओंखारनो हागोन जेखिनो एक के जि होग्राया दुइ के जि ओंखारनो हागोन बेबादि बेबसथाखौ जोंनि दासिमबो फ्राय आबादारिफोरा रोङाखै मडार्न मडार्न जुगखौ दा दा बेफोरबादि मुलिफोरनि सोमोन्दै जुदि जोंनि मानसिफोरा एवेरनेज मोनोबा बा लाइक बाजारफोरनि बाजारफोराव फाननो जुदि प्रडाक्टखौ एसे मोजां बेबहारि होनोब्ला मोजां खुवानटिटियाव जुदि बखनोब्ला माने बेफोर मुलिफोरखौ सारोब्ला साबसिन जागोन बेफोरनि नजेला जोंनि आबादारिफोरनियाव खम आरो बेबो मोनसे बिराद गिदिर जेंना दा ओमफ्राय मोनसेया जाबाय खि ट्रेडिसनेल ओ ट्रेडिसनेल सिस्टेमखौ दासिमबो जोंनि आसामाव बाहायो जेनबा नों माइ गायनायाव हख बा माइ हानायाव हख बा हाल एवनायाव हख दाबो जोंनियाव नांगोलजों हाल एवो खिन्थु दस्राफोरनियाव जों रुजुयोब्ला नांगोलनि बेलायाव बिसोर ट्रेक्टर जों हाल एवो बिस बिघा हायाव जुदि नांगोलजों हाल एवोबा बेराद गोबाव थाइम लागोन आरो देहानिबो खस्थ दं माब्लाबा अखा हाब्ला नों हाल एवनो हाया माब्लाबा सान्दुं दुंब्ला नों हाल एवनो हाया बेबादि टाइपनि दा जुदि जोङो मडार्नखौ बाहायोब्ला लाइक ट्रेक्टर बाहायोब्लाजों बिस बिघा हाखौ दुइ घण्टा थिनि घण्टायाव हाल एवनो हागोन होमबा जोंना जेंनाया बांद्राय नुजाला ओमफ्रायहाय माइ हानायवबो जुदि जों दानिया मेसिन फैबाय मडार्न जुगनि बेफोर मेसिनफोरखौ जुदि जों बाहायोब्ला ओ बिस बिघा हाखौ जुदि जों मेसिनजों हायोब्ला दसेनो हाखांगोन लाइक ओ नों जुदि बेखौ मेसिन बाया लासेनो हायोब्ला बिराद थाइम लागोन नोंना बिस बिघा हाखौ हानोबा सानसेयाव जुदि बिगासे हायोबा नों बिस दिनाव बिस बिघा हागोन आरो दा बेफोर थाइमा बासायो दा बेफोरनो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर समायसा आं सानो आरो